हागोन दे मा खोथा दं औ औ दे दे दिनैथ' सुक्रबारना आं समबाराव सेम्बाराव थांगोन थिनालियाव बेयाव फैबानो जाबाय नों बेयाव फैनानै आंखौ लोगो हमनो हागोन एसे चेकआप खालामफिननोसै ओमफ्राय मुलिया जोब्बायमोन ना अ मुलिया जोब्बायबा नों मोजांथार मोनबाय बाथ' नांथ'ला ओमफ्राय अ अ अ दे थेवबो चेकआपआव फैनानै आं नायनानै एसे नांबावगोन बादिबा आं मुलिखौ हरफिननोसै नों समबाराव आंखौ लोगो मोनगोन बेयावनो फैबानो जाबाय थिनालियाव दा ओरैनोथ' मोजांथ'थार ना

औ जेबो उसुबिदाथ' गैला औ दे नों टाइमखौ औ समबाराव समबाराव फैदो आङो दसथासोयावसो थांगोन नों दसथानि उनाव फैबानो जाबाय आरो होनबानो लोगो मोनगोन ओमफ्राय जेबोथ' उसुबिदा गैखाला औ औ थेवबो मुलिखौ एसे जाबाव नांगोन नोङो नङाबा आरो उनाव साफिनबायोबा आरो दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो हामथारनो थाखाय एसे जाबाव नांगोन आरो समबारावसो लोगो मोनगोन आंखौथ' दाथ' लोगो मोन्नाय नङा आं दस्रा बारायाव थाङा नालाय दसथा दसथासोआव थांगोन नालाय नों बिदिनो बार'था एकथासोफ्राव फैबाबो जागोन दे अ दे बिदिबा औ दे औ